सभिनी खां पहिरीं रेलवे कर्मचारीयुनि खे मुंहिंजो नमस्कारु मां इहो पुछणु चाहियां थी की त मां दिल्ली वञण जो प्लान कयो आहे सो कृपा करे मूंखे ॿुधाईंदा त एसी दॿे में फस्ट एसी में घणो किरायो लॻंदो ऐं थ्री टायर एसी में घणो किरायो लॻंदो त मां पंहिंजे बजेट जे अनुसारु टिकिट कढायां